नमस्ते मैम क्या दिक्कत है आपको आजकल टेस्ट ही कर रहे हैं क्या दिक्कत है अच्छा अच्छा तो उनको कहीं बाहर ले जाइए पार्क उर्क में घुमाइए और जैसे सुबह की हवा लगेगी तो थोड़ा दिमाग सही रहेगा किसी को मारते पीटते तो नहीं हैं कोई ऐसी हरकत हाँ मतलब और जैसे किसी को कोई आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ जाना मारना ऐसा कुछ अच्छा ठीक है उमर कितनी है लड़के की अच्छा तो कब लेकर आएँगी हमारे यहाँ हाँ तो फिर कल लेकर आइए मैं अभी दवा दे देती हूँ कल उसको देखकर फिर और दवा दे देंगे नीन्द उन्द अच्छी लेते वेते हैं कि नहीं सोते हैं कि नहीं अच्छा पूरे दिन में सिर्फ एक घन्टा सोते हैं कोई दिक्कत नहीं फिर नीन्द की भी दवा देनी पड़ेगी उनको क्योंकि नीन्द पूरी होगी तभी वह सही होंगे कोई नहीं ले आइए एक बार यहाँ फिर देखते हैं चलिए ठीक है फिर नमस्ते